وعلیکم السلام خیریت سے ہے جناب جی الحمد للہ اپنا بھی ٹھیک ہے

پڑھائی تو بہت اچھی چل رہی ہے ہاں انٹر تو ہو گیا ہے

آگے کی پڑھائی کریں گے کھگڑیا میں ہے کالج اسی میں ایڈمیشن کروا لیں گے ہاں کھگڑیا میں بہت اچھی کالج ہے کسی بھی بہت ساری کالج ہے کسی بھی کالج میں کر لیں گے ایڈمیشن ہاں سہیلی تو ہے ہماری ہاں اس کو تو بہت اچھی سی کالج ہے ایڈمیشن کروا ہے ہم بھی سوچ رہے کروانے کا جی کالج میں ملیں گے جی جی کروائیں گے ہم دونوں اور بہت کریں گے آگے کی پڑھائی ابھی ایڈمیشن دیں گے کالج میں کھگڑیا میں ہاں اور بتائیے ہوں ہاں ملا تو ہاں دیکھتے ہیں کھگڑیا میں تو بہت اچھے کالج ہیں ہاں ہاں کسی بھی کالج میں کروا لیں گے ایڈمیشن سب تو اچھے ہی کالج ہے ہاں کھگڑیا میں آس پاس ہی ہے میری سہیلی رہتی ہے نا اسی میں کروائیں گے ایڈمیشن وعلیکم